जय झूलेलाल मां हितां बोरीवलीअ मां मां सूरत वेंदसि मां हुते सीए जो कमु कंदी आहियां न चार्टेट अकाउंटस में आहियां हुते होॾे था वञां तव्हां केॾांहुं था वञो अछा अछा शोपिंग बोपिंग सॼी करे वञो था होॾे सही अथव हा सही ॻाल्हि आहे भई शादियूं अचनि थियूं मथो सूरु थो करे ॿियो ॿुधायो शादी में सभु फंक्शन वंक्शन रखिया हूंदव ना सुठे सां हा हा हा बढ़िया जामु सुठा थींदा आहिनि न इहे फंक्शन सही ॻाल्हि आहे सही ॻाल्हि आहे पर हाणि मज़ो बि त हुननि में थो अचे न जीअं रीति हले थी माण्हू हुननि खे ई त भई करे थो न छा कजे मां बोरीवली न बोरीवली खां मां सूरत थी वञां मां हुते सीए जो कमु कंदी आहियां न मूंखे रोज़ु अचणु वञणु रोज़ु करणो पवंदो आहे रोज़ु सुबुह जो वञां हा रोज़ु सुबुह जो हितां चढ़ां वरी राति जो हुतां छा कयूं हाणे ख़र्च कढिणा आहिनि पंहिंजा त करिणो त पवंदो न कमु जिते सुठो कमु मिलंदो हा हा आहिनि इअं ममी आहिनि न संभाले वेंदा आहिनि उहे सुबुह जो मां बि कमु करे निकिरां पोइ राति जो अची करे मुंहुं ॾियां घर खे बि परिवारि खे बि सभु ॾिसिणो आहे परिवार बि जामु सुठो आहे सभु साथ ॾींदा आहिनि हुते बि जामु ऑफ़िस में बि जामु सुठा आहिनि मुंहिंजा बॉस

हा न सची ॻाल्हि आहे ॾाढी थकिजी त पवां थी पर हाणे छा कयां कमु कारु जे लाइ पैसे ख़र्चे लाइ त खपे थो न ख़र्चु त कढिणा आहिनि न घर जा कल्ह मांग महांगाई केॾी आहे हा पर हुते बि कीअं मूंखे माहोल ॾाढो सुठो मिलियो आहे त मूंखे जेको बि कमु मिलंदो आहे न मां झटिपटि पताए करे पोइ निकिरी वेंदी आहियां बॉस बि इअं मना न कंदा आहिनि भई अठें कलाक जो कमु छह कलाकु में करे अचां पोइ बि मूंसां जामु ख़ुशि रहंदा आहिनि हा हा सही ॻाल्हि आहे हाणे सभु खणणो थो पए ॿारनि सां बि वञु सॼो परिवार जा सभु सामान खणणा सवलो कान्हे सही में पर हाणे शादी साल में हिकु बार ज़िंदगी में हिक बार जंहिंजी शादी आहे भई हुननि खे बि ख़ुशि करणो आहे न अछा त अहमदाबाद ई रहनि सभई अछा अछा अछा मुंहिंजो स्टेशन अची वियो हलो हलो पोइ मिलंदासि हा न जय झूलेलाल